जी नमस्ते मैडम

हाँ दूध तो मिलती है तो क्या होगी देखिए भैंस का भैंस का दूध पचास लीटर है गाय का दूध चालीस लीटर है तो आपको कितना चाहिए

तो

बीस कीलो में दूध फाड़ दूंगी तो कम से कम बीस कीलो में दो तीन दो तीन कीलो हो दो तीन कीलो हो जाएगी पनीर मतलब कीलो कीलो हाँ मिल जाएगी पनीर तो पचास है सौ है चालीस है जैसी है मतलब पाउडर वाली लेंगी पाउडर की पनीर तो ओ तो पचास की मिलती है एकदम बढ़िया पनीर लेंगी तो सत्तर है तो देखिए मतलब जैसी पनीर है जैसी दूध है वैसी रेट है तो आपको कितना चाहिए

पनीर ठीक है यहाँ पे आएँगी तब ना मेरी दुकान तो राम नगर में उधर अंदर जाके पर है के पर हमारी दुकान खुलती है दस बजे दस बजे खुलती है क्योंकि धूप है ना सुबह दुकान नहीं खोलते दस बजे खुलती है चलिए ठीक है

चलिए ठीक है कोई बात नहीं आप आइए आप पहले हमारे दुकान पे अच्छा अच्छा चलिए ठीक है तो पहले आप आइए हमारे पास लेने लिए हाँ बात चलिए ठीक हाँ